काणकोण जिल्ल्यांतली मुखेल शैक्षणिक संस्था श्री दामोदर विद्याप्रसारक संस्था म्हूण लोलयां ह्या गांवांत आसा एकोणिशें चोवीस सालांत श्रीमत इंदरत इंदिराकांत तिर्थ स्वामी माहाराजांच्या आर्शिवादांत आनी तांच्या प्रेरणेंत सुरवात जाल्ली शाळा आयज शंबरावें वर्साक वर्दापण करता ह्या शाळेंत जायते इंजिनियर दोतोर टिचर आनी वेगवेगळे क्षेत्रांत काम करपी भुरगे दिले ह्या शाळेचे माजी विद्यार्थी वेगवेगळे क्षेत्रांत गेल्ले आसात आनी देशांत देशा भायर सगळ्याक गांवचे आनी आमच्या गोंयचें नांव व्हड करतात ही शाळा सगळ्यां खातीर परवडपाची शाळा आसा ह्या शाळेंत भुरगीं जर कोण फी दिवपाक शकनात जाल्यार सुद्दां संस्था तांचे वतीन तांची फी फारीक करता ज्या भुरग्यांक आवय बापूय ना किंवा जांकां एक सिंगल पेरंट आसा अशां भुरग्यां खातीर ह्या शाळेन हॉस्टेल सूरू केल्लें आसा तांची रावपाची जेवपाची शिक्षणाची वेवस्था ही संस्था करता तशेंच ह्या शाळेन लोलयेंचेच न्हय तर काणकोण वाठारांतले किंवा शेजारी कर्नाटक राज्यातले माजाळीं कारवार ह्या गांवचे भुरगे सुद्दां येवन शिकतात आनी हांगा दोनूय मिडयमानी आमी पयली शिकयताले हांगा आनी मुख्य मिडयम जावन आसा इंग्लीश मिडयम पूण बाकिचें जें आमचें जें संस्कृतीक कार्यक्रम आसात किंवा जी आमची गोंयची भाशा आसा कोंकणी आसा मराठी आसा हाजेर सुद्दां शिक्षण हांतूंत विशिश विशेश कार्यक्रम ह्या शाळेंत घेतात